आथिखाल आथिखालाव गथ'फोरनि गोदान गेलेग्रा गेलेमुफोरानो जाहैबाय ऐ दानि जेनेकि गोदान मुगा बे गोदान मुगायावहाय जोङो नुनो मोननाय जादों असु गेम मार्शियेल आर्टस होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोननाय जायो आरो अनलाइन जेनेकि मबाइलनि जुग जाबाय इन्टारनेटनि जुग जाबाय अनलाइन गेमफोरबो गेलेनाय जों नुनो मोननाय जायो दा आङो बे मोननै गेमनि सायावहाय गुसुङै बुंनो सान्दों दा गोदोहाय जोङो जखननेकि गोदो माने एसे जोंनि दिनावहाय जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन फुटबल काबाद्दि हकि भलीबल बेफोर जाहैबाय मोनसे गोजाम गेममोन काराटे होन कम्फु होन थाइगान्द होन किन्तु दानिया ज'यै जोङो मोनसे गेम जाय गेमखौ जोङो मार्शियेल आर्ट्स होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों असु गेम असु गेमा जाहैबाय मोनसे ओरैबायदि गेम जायजों जोङो गथ'फोरा गावखौनो नाम लाखिहोनो हायो बे असु गेमानो जाहैबाय देहायारि सावस्रिनि थाखायबो मोजां लोगोसे गावखौ पारफर्मेन्स खालामनानै जोङो गावनि जायगानि अनगायैबो स्टेट लेबेल नेसनेल लेबेल आरो इन्टारनेसनेल लेबेलसिम गेलेहैनानै गावखौनो मोनसे नाम मुंदांखा खालामनो हायो बे जाहैबाय जोबोद मोजां गेम हिसाबै जोङो बेखौ आङो मिथिनो मोननाय जादों दा मोनसे मोजां गेम हिसाबै बेखौ जोंनि दा ओनसोलावहाय आखा जोंनि आसाम रायजोनि सरकाराबो लानाय जादों मोनफ्रोमबो फरायसालि मोनफ्रोमबो दिस्ट्रिक जिल्लानि दाब दाब जायगायाव बे आयदाखौ फोरोंनायखौ जोङो नुनाय जादों खालि जोङो नाम खामायनो नङा हिनजावसाफोरनि थाखायबो बेखौ सेल्फ दिफेन्स हिसाबै मोनफ्रोमबो फरायसालियाव सोना हरनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो दा इन्टारनेट जुग हिसाबै जोङो अनलाइन गेमनि सायावबो आङो फंनैसो बुंनो सान्दों अनलाइन गेम गेलेनानै फरायसा फरायसु फरायसुलिफोरा बा सुबुंफोरा जोबोद मोजां रोखोमै बाहायनो रोङाब्ला जोंनि समाया ओरैबायदि नस्त जायो बेजों लोगोसे जोङो माखासे मावनो गोनां हाबाफोराबो जाफुंसार होनो समाया थोया जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे गेमफोर दङ राङारि जेनेकि जोबोद खहा जायो दा बेफोरखौ जोङो जोंनि सुबुंफोरा मोन्थिनो हास्लाबा जायनि थाखाय जोङो समाजावहाय जोबोद गाज्रि थासारियाव फैनो हमदों नाथाय बेफोरनि गेजेरजोंबो मोजां रोखोमै जुदि बाहायनो रोंगौब्ला बे गेमफ्राबो मोजां होननानै जों बुंनो हायो नाथाय आंनि साननायावहाय मोजांनिफ्राय गाज्रिखौ जोङो बांसिन नुनो मोननाय जादों बेफोरखौ जोङो समाज हा खान्थियावहाय जाहाथे मोजां हिसाबै बाहायनो हानांगोन आरो नङाबा जोंनि समाजावहाय मोनसे गाज्रि थासारिया फैगोन जायखौ जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरा जुदि मोजां हुदाखौ सोलोङोब्लासो बेफोरजों जोङो मोजां थासारिया फैगोन समाजाबो मोजां जागोन आरो बेफोरखौ जोङो जेब्लायबो दिथा होनांगौ आरो बोसोन होनांगौ जाहाथे मोजां आगानजों बिसोरो सुरनो हायो आं बेखौनो बुंनो सान्दों एसेनोसै